अगर मैं पंजें डेटें गल्ल करां तां जियां पैह्ली डेट मिगी जेह्ड़ी चेता ऐ तां ओह् ऐ पंदरा अगस्त उन्नी सौ संताली इस डेट बिच्च केह् होएआ हा कि स्हाडा जेह्ड़ा ऐ भारत देश अंग्रेजें दी गुलामी कशा छुड़केआ हा ते जियां मैं दुई डेट दी गल्ल करां ऐ तां दूई डेट मिगी जेह्ड़ी चेता ऐ ओह् एह् ऐ के छब्बी जनबरी उन्नी सौ पंजाह् इस डेट च केह् होएआ हा के स्हाड़ा जेह्ड़ा ऐ भारत देश दा संविधान जेह्ड़ा ऐ ओह् लागू होएआ अगर मैं त्री डेट दी गल्ल करां तां ओह् जेह्ड़ी मिगी चेता तां ओह् एह् ऐ के ठा दो अक्टूबर ठारां सौ नह्त्तर च केह् होएया के महात्मा गांधी साढ़े जेह्ड़े राश्ट्रीय पिता न उं'दा जरमदिन मनाया जंदा ऐ ते जियां मैं चौथी डेट दे बारे च सनां तां चौथी डेट जेह्ड़ी ऐ ओह् एह् ऐ के जियां अस तेरां जनबरी गी लोह्ड़ी दा धेयार मनांदे न ओह् बी मिगी चेता ऐ लोह्ड़ी च बी अस बड़े सारे इवेंट जेह्ड़े घर अपने करदे न होर पंजमी डेट दे बारे च सनां ता पंजमी डेट जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ चौदां अप्रैल गी अस हर साल जेह्ड़ी ऐ बसाखी दा धेयार मनांदे न